हांव म्हाज्या टायमान टायम काडून करता बेगीन बेगीन म्हाजे घराची कामां सगली करून काडटा टी व्ही पळयताले न्हूं घेवन बसता कोणाक लागलो उलोवंक बसले जाल्यार ते घेवन बसता टायम काडून पसून काडटा ते करता बॅलन्स करता हांव ताचें काम बेगीन उडटा तें फटाफट करता म्हाजें काम सगलें मागीर हांव तें करता चड टायम हांव वेस्ट करिना तितून हें सामाळटा बी तेंय बी सामाळटा मागीर अशे भायर भोंवपाक गेल्या ना बसले बेसले जाल्यार कोणी उलोवपाक बसले जाल्यार तेंत घेवन बसले विणपाक मागीर इल्लो कसो टायम वेस्ट करना मागीर तशें जाता म्हाजे ते आनी अशें कोणा कडेन उलोवंक बसलें जाल्यार मातशें राव गो हांव उलयतां बिण्टा अशें कोण करूंक नासता मागीर नवो नवो मे पॅटर्न बी आसता ते पळयता हांव कोणा कडेन आनी आ तसो पॅटर्न करतले म्हण हांव हाडटा बी पळोवन घेता आनी मॅनेज करता आनी भरपाचे नवे नवें आसता पय ते पळयता हेजेर मोबायलाचेर जाल्यार टिवीचेर आसता न्हू दाखयताले विडियो काडून ते पळयता ते शिकोन हांव भुरग्यांक दाखयता अशें विणपाचे तशें विणपाचे अशें म्हणून पयलीं क्लासाक आसतना आमी किदें शिकतालें न्हू तें आज ना म्हणजे तकलीन आसा कशें करपाचें ते पूण आतां चडशें टायम मेळना घरा कडेन आसता म्हटल्यार घरांतल्यान काम आसता न्हू पण तितून जे तितून टायम काडून आमी करता ते सगले तशें आनी ते बेगा करपाची मागीर फुलां गुतपाची आवड आसा मागीर ते मण्यो मणयान माळ गुंतपाची मागीर ते मांडे करपाचे मागीर ते कोपयो कट करून जॉयंट मारपाच्यो गोजडी तें सगलें करता कोण कोण पळयता तुका कळटा सगलें अशें म्हणटा आ कळटा तुमकां जाय जाल्यार सांग अशें म्हणटा पेंटींग बी करता जशें मुर्त्यो हाजे ज्यो पेंटींग